हाँ जी कौन हाँ हाँ मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ जुखाम हो रखी है आप का आयु कितना होगा पच्चीस साल आप काम क्या करते हैं जी जी बाहर तो आप क्या ज़्यादा घूमते हैं क्या जी जी जी जी जी क्या बुखार क्या ज़्यादा बहुत तेज है क्या बुखार या थोड़ा थोड़ा है अच्छा अच्छा खाने का मन कर रहा है या भूख ही नहीं होता है और पहले से कम लगती है ठीक है मैं आप का इस नम्बर पे कुछ टैबलेट्स लिख देता हूँ आप उसको दो तीन दिन तक खा लीजिये और मैं लिख दूँगा कैसे खाने का है आप को खाने के बाद या खाने से पहले खाने का है मैं आप को लिख के भेज देता हूँ आप उसको दो तीन दिन के लिए खाइये और उसके बाद अगर कुछ हल नहीं होता है तो फिर आप मेरे क्लिनिक पे आ जाइयेगा समझ गए हाँ मैं तो अभी घर पे हूँ ठीक है ठीक है आप अपना टेम्प्रेचर कितना है वो थोड़ा आप के पास थर्मामीटर है क्या हाँ ठीक है ठीक है आप वो थोड़ा टेम्प्रेचर मुझे बता दीजिएगा शाम को और फिर आप ठंड चीज से वो पानी हो गया ठंडे पानी हो गया और जो भी ठंडे चीज से आप अभी थोड़ा दूर ही रहिएगा मेडिसिन खाने के साथ साथ खाइये और जो भी दिक्कत होगा अगर कुछ आप मुझे इम्मिडिएटली बताइएगा नहीं नहीं नहीं ठीक है ठीक है अगर आप को होता है तो आप कर लीजिए नहीं तो वरना शाम को मेरे क्लिनिक आ जाइगा हम वहां वहीं पे देख लेंगे आप को ठीक है ठीक है मैं अभी आप को पर्ची भेज दे देता हूँ आप वहीं से मेडिसिन लाके खा लीजिए ठीक है ठीक है ओके